काणकोण ह्या वाठांरांन उद्द्योग हो वेवसाय खुबशे आसात तातूंतलो म्हळ्यार काजू उद्द्योग आनी कोबू उद्द्योग आसा काजूचे पीक कमी जाल्ल्यान व्याप्याऱ्याक खुबश्या गजालींक तोंड दिवचें पडटा